سہولت والے کھانے میں عوامل جیسے کہ تیزی سے تیاری زیادہ نمک اور چکناہٹ والا ذائقہ عوامل ہیں جو بالغوں کو ان کھانوں کو ترجیح دینے پر مائل کرتے ہیں ان کھانوں میں عموماً غذائی اجزا کم ہوتے ہیں جو مجموعی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں زیادہ نمک اور چکناہٹ سے سلامتی کے مسائل بھی وابستہ ہو سکتے ہیں جیسے قلبی بیماریاں ذیابیطس اور موٹاپا اس طرح کے کھانے صحتی منافع کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مندرجہ ذیل چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں جیسے وقت کی کمی بہت سارے بالغ اپنی مصروفیت کے باعث وقت کمی کا سامنا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جلدی سے تیار کردہ سہولت والے کھانے کی طرف رجحان دیتے ہیں زیادہ موٹے کھانے ایسے کھانے غالباً زیادہ موٹے اجزاء شکر اور چربی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ذائقہ سہولت والے کھانے عموماً زیادہ مزیدار ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں لیکن ان میں زیادہ نمک اور چکناہٹ بھی ہوتی ہے جو صحت کے لیے مسائل کا باعث بن سکتی ہے اس رجحان کا مجموعی صحت اور بہبود پر اثر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کھانے میں غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے جو مختلف صحتی مسائل جیسے قلبی بیماریاں ذیابیطس موٹاپا اور ہائی بلڈ پریشر جیسے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں اس طرح زیادہ نمک اور چکناہٹ سے بھرپور کھانے سلامتی کے لحاظ سے بھی خطرناک ہوتے ہیں اس لیے معتدل اور متوازن غذائیت اور صحت بخش اجزاء پر مبنی کھانے کی ترجیح دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے